डांस जेहड़ा ऐ ओह् सारे लोकें कट्ठा कि'यां लेआंदा ऐ कि एक जेह्ड़ा डांस ऐ अगर अस तुस करगे जियां पंजाबी डांस ऐ अगर अस करा'ने नच्चा'ने पंजाबी च ते ओह् जेहड़ा ऐ ओह् बक्खरी बक्खरी जेहड़ी लोग ने बक्खरे बक्खरे एह् स्टेटें दे लोग न ओह् बी ओह् डांस करदे हे जियां हून ओह् बी जेहड़े लोके कट्ठा लेआंदा ऐ डांस जेह्ड़ा जियां हून कश्मीरी कश्मीर च कश्मीरी होंदा ते जम्मू च डोगरी होन्दा पंजाब च पंजाबी होन्दा हरियाणा च हरियाणवी होन्दा ब जेहड़े हैन ब छड़े उ'ऐ लोग नि करदे अस लोग बी उं'दे कन्नै करने ते ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा इक डांस जेह्ड़ा ऐ बड़ी एह्मी मतलब इक बड़ी जरूरी चीज़ एक बड़ा बड़ा बड्डा एह्दा साढ़े लोकें गी कट्ठे करने च बड़ा बड्डा म्हत्त्व ऐ कि जेहड़ा एह् बी जेह्ड़े हैन कट्ठे डांस जेह्ड़ा ऐ ओह् कट्ठे करदा